हाँ सर नीलेश से ही बात हो रही है मैं नीलेश बात कर रहा हूँ हाँ सर हाँ सर मैं कल बताना जल्दीबाज़ी के चक्कर में भूल गया था मेरा क्वालिफ़िकेशन मैंने टेंथ ट्वेल्व किया हुआ हैं और मेरा ग्रेजुएशन भोपाल से हुआ हैं और ये मेरा जो ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन मैंने जी हाँ मेरा ग्रेजुएशन भोपाल से हुआ है गौरमेंट मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय से और बी एस सी कंप्यूटर साइंस से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और उसके बाद मैंने मास्टर किया मास्टर इन मास कम्युनिकेशन माखन लाल से और उसके बाद मैंने

हाँ हाँ मेरा कंप्यूटर हुआ है हाँ मेरा एक्सपीरियंस रहा है कंप्यूटर में भी कंप्यूटर में ऐज़ अ ऐडिटर एक्सपीरियंस रहा है मेरा मैंने हाँ एडिटिंग का वर्क मैंने किया मैंने शॉर्ट फ़िल्म के लिए एडिटिंग करी है और कुछ रील्ज़ के लिए एडिटिंग करी है और फ़ोटो एडिटिंग भी करी हुई है तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस रहा है

हाँ हाँ जी हाँ हाँ सर हाँ सर हाँ सर मैंने आपका वो पोस्टर देखा था जिसमें आपने वर्क की डिटेल भी दिखाई थी उसमें एडोबी प्रीमियर प्रो एडोबी ऑफ़्टर इफ़ेक्ट के बारे में भी बोला था तो ये सब मैंने चलाया हुआ है और मेरा लगभग एक से दो साल का एक्सपीरियंस है इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक़्क़त होगी क्योंकि मैंने इन सबमें काम किया हुआ है तो ये मेरे लिए बहुत आसान है काम करना

हाँ सर जी हाँ

जी सर हाँ तो हाँ सर मतलब अभी आगे कोई बात मतलब मेरा कंफ़र्मेशन अगर इसमें अगर मैं सिलेक्ट हूँ या फिर इसकी कोई आगे की प्रोसेस अगर हो तो वो अगर आप बता सकें

सर ऑफ़िस में ही आ जाऊँगा मैं सर किस टाइम पे आप मिल पाएंगे

जी जी जी जी ठीक है जी ठीक है ठीक है ओके थैंक यू सर थैंक यू